हमरा सबके खीर बनबै छी तऽ दूध देली जादा आ चारि सेर दूधमे तीनसए ग्राम चावल देली काजू किशमिश देली आओर ओहिमे दू चारिगो से इलाइची डालि देली तऽ ओ खुशबू से मन लागल जेकि एगदम जे हँ खीर पकलै हन खूब खुशबू आयल से खूब बढ़िऑं बढ़िऑं खीर बनै है स्वादिष्ट बनै है आ सब्जीमे बनबै छी तऽ रहे दिऔ लहसुन पियाज जेभी अपना अथी सऽ आहाँ सबकिछुके मीट मसल्ला गरम मसल्ला गरम मसल्ला दऽकऽ अपना सब्जी बनेली तब ओ सब्जी से बहुत स्वादिष्ट बनल जानु आ दू चारिगो धनियाँके पत्ता धऽ देली तऽ आरो स्वाद बैढ़ि गेल एहिमे थोड़बो अथी लागल जानु तऽ अगर पुआ खाएके मन है तऽ पुआ खाइ छी तऽ पूओमे काजू आर धऽ देली किशमिश उसमिश धऽ देली छोहारा धऽ देली बदाम धऽ देली सब मिला कऽ अपन आ दूधमे पूआके मैदाके से अथी करिके अथी कैली आ अपना छनली तेलमे आ हमरा सब